हाँ सर आपने फोन किया था जी क्षमा करें सर जी मैंने क्या किया जी क्षमा चाहती हूँ सर सर वैसे मुझे वह किताब कब लौटना थी अरे सर सर वो मेरे हैं ना परीक्षाएँ चल रही थी इसीलिए मैंने वो किताब ली थी जी मैंने सिर्फ विज्ञान की ली थी ना जी सर वो सर एग्जाम आइडिया थी हाँ जी सर हाँ जी सर वो क्या बीच में ना मुझसे गुम गई थी तो वो मुझे अभी ना आई थिंक दस पंद्रह दिन पहले मिली थी जैसा मेरी परीक्षाओं के बाद ना मेरे मित्र की परीक्षाएँ भी थी तो वो मुझसे ले के गई थी सर वो उसने ले ली थी इसकी वो कितनी है जी उसका वो कितना है अच्छा तो सर इसका वो कितना है फाइन जी सर थोड़ा कम कर दीजिए हम तो हमेशा आपके इससे ले के जाते हैं जी सर मैं न कल सुबह तक ले आऊँ ठीक है सर मैं आ जाऊंगी जी सर हाँ मैं ले आऊंगी आज शाम को पाँच बजे तक हाँ हाँ जी सर मैं ले आऊँगी आज शाम को पाँच बजे पेनल्टी पेनल्टी तीन सौ रुपए है न जी ठीक है जी सर क्षमा करें पहली बार ही हुआ है आगे से नहीं होगा ऐसा जी सर वो हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे इसलिए उसके पास चली गई हाँ जी हाँ जी सर मैं आ रही हूँ अभी पाँच बजे आ रही हूँ हाँ जी धन्यवाद